जै जैसेकि हम मतलब कोइ चीज ऑनलाइन कोइ चीज ऑनलाइन करै छिकियै तऽ अपन मोबाइलसँ अपना मोबाइलसँ करै छियै आ अपना सही सही पता डालै छियै आ अगर डिलेभरी करय लेल जे आबै छथिन हुनका मतलब जे कोनो हमरा नहि छै जे स्थान देखल मंजिल देखल तऽ कोइ हुनका हम अपन मोबाइल नंबर दै छियै आ बोलै छियै अगर ओ कहीँ गलत पतापर चैल जाइ छथिन तऽ हम हुनकासँ सम्पर्क करै छी सम्पर्क करि कऽ सही एड्रेसपर आबै छी या फिर कोइ हमर जानल पहचानल रहै छै वहाँ ओ जगहपर तऽ हुनका फोन करै छियै आ हुनकासँ अपना डिलेभरी ब्वाॅयके डिलेभरी ब्वाॅयसँ अपना डिलेवर करल समानकेँ अपना लै लेल बोलै छियै ओकरबाद ओ अपना सही स् फॉलोवररपर हमरा मतलब ओ नम्बरपर कॉल करि कऽ सही स्थानपर ओ समानकेँ पहुँचा दै छथिन आ जैसेकि कल दू तीन दिना होइ छिकै जैसेकि हम वहाँ तेल कैलियै ऑनलाइन तऽ हमरा मोबाइलसँ नहि होइत रहय तऽ हम अपना साथवाली दीदीके मोबाइलसँ फोन कैलियै तऽ हुनके नम्बरपर फोन अयलै ऑनलाइनके सामान अयलै तऽ उएह दीदी अपना लए कऽ आ ओकरा रिकभरी करि कऽ आ ओकरबादमे हमरा अपना देलखिन डिलेवरी ब्वाॅयवला सामान